नमस्ते नमस्ते बोलिए मिल जाएगा है जो चाहेंगे वह मिल जाएगी अरे जो कलर आपको चाहिए सब मिल जाएगा क्योंकि मेरी दुकान बड़ी दुकान हैं तो उस पर सब हाँ थोक रेट में ही मिल जाएगा आपको जैसा चाहे कहेंगी वैसा मिल जाएगा आपको रेट जो है अगर तीस में लेंगी तो पैंतीस रुपये से शुरू है पैंतीस से लेकर के सौ तक डेढ़ सौ तक ही ऐसा कपड़ा है उस हिसाब से उसका रेट है तो सबसे कम जो है सिम्पल अरे तो कपड़े को साथ साथ उतना सब महंगा नहीं है उसमें पैंतीस रुपये से शुरू है उसमें आप पसंद कीजिएगा अरे आज के सअ आज के समय पैंतीस रुपये का ब्लाउज नहीं पहनेंगी तो क्या पहनेंगी हाँ आप भी पूरा पुराने ज़माने की बात करती हैं समय कहाँ से कहाँ चली गई लोग कितना फैश फैसन के दौर पर सभी लोग नाच रहे हैं आप पुराने ज़माने की बात कर रही हैं लीजिए आपके लिए कम कर देंगे अरे तो आप चलिए अरे दुकान पर आइए आइए देखिए पसंद कीजिए उसमें हो जाएगा जो रहे पहले आप साड़ी की सब कपड़ा काट करके भेज दीजिए उससे हम मैचिंग करके रख देंगे फ़िर आपको कॉल करेंगे आ करके सब अपना ले लीजिएगा जो चहिएगा जिसमें आप पसंद करेंगी जो चाहेंगी सब मिल जाएगा

वह कब तक आए कब आपके यहाँ शादी कब है कब तक कपड़ा चाहिए नहीं नहीं मोबाइल से भी अगर हो तो मोबाइल से भेज दीजिएगा मैं सब जोड़ करके आपके यहाँ भेज दूंगी लिस्ट इसके साथ जो है आप मोबाईल से भेज दें ठीक है तो क्या क्या चाहिए सब नोट करा दीजिए बोल दीजिए हम नोट कर रहे हैं बोलिए क्या क्या आपको चाहिए तो आप बताइए क्या क्या चाहिए बोलिए हम नोट कर रहे हैं नमस्ते